بچپن میں میں نے سفر تو بہت کیا ہے لیکن عام طور پہ میں نے اپنے ننیہال کا سفر بہت زیادہ کیا ہے مجھے وہاں کی بہت ساری چیے یاد ہے اور وہ سفر میرے لیے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوبصورت اور یادگار ہے میں آپ کو آج سناتی ہوں اپنے بچپن کی کہانیاں میں بچپن میں جب بھی اپنے نانی گاؤں جاتی تھی میرا نانی کا گھر چکمکہ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے وہاں مزے بہت مزہ آتا تھا میرے ننیہال میں خاص کر میری نانی مجھے بہت مانتی تھی وہاں بہت ساری آم کے پیڑ ہیں بہت ساری بڑے بڑے کھیتے مجھے وہاں گھومنا کھیلنا اچھا لگتا تھا وہاں کے لوگوں سے ملنا وہاں کے لوگ سارے لوگ جو بھی ہیں اپنے تھے میں جسے پہچانتی بھی نہیں وہ بھی مجھے بہت مانتے تھے بہت پیار سے مجھ سے باتیں کرتے تھے مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا اور وہاں سا خاص کر وہاں گھومنا جو میری کزن وغیری میری بہنیں تھی ماما کی بیٹیاں میں ان کے ساتھ بہت کھیلتی تھی سارا سارا دن گھومنا گاؤں میں پیروں پہ چڑھنا آم توڑنا لیچی توڑنا کھانا یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں ہمیشہ موقع کھوجتی تھی کہ مجھے کب موقع ملے کہ میں اپنے نانی گاؤں جاؤں مجھے وہاں کا سفر کرنا بہت اچھا لگتا تھا اور مجھے مجھے سارے بچوں کو اپنے ننیہال تو ویسے پسند ہے لیکن مجھے اس لیے پسند تھا کیونکہ وہاں بہت سارے آم کے پیڑے تھی مجھے آم کچے آم کیری خاص کر بہت اچھے لگتے تھے جو مجھے وہاں ہی ملتا تھا اور چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں ندیاں ہیں جہاں میں شام میں اکثر گھوما کرتی تھی اپنی بہنوں کے ساتھ مجھے بہت مزہ آتا تھا میں اب بھی چاہتی ہوں کہ کبھی مزے موقع ملے اپنے روز مرہ کے زندگی سے فرصت ملے تو میں اپنے ننیہال کو اپنے بچپن کو دوبارہ جاؤں اور اس جگہ کو یاد کروں اور بہت سارا انجوائے کروں